मेरा जो प्रोडक्ट था मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी है और क्योंकि पैकेजिंग स्टाइल थी वो भी उसका क्या पैकेट खुला हुआ था पैकेजिंग स्टाइल थी जो कि डैमेज आई हुई है मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है जैसा इमेज में शो हो रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं आया है बिल्कुल ही चेंज है